میں نے ایک بیگ آنلائن منگوایا تھا اور اس بیگ کو یوز کرنے کے بعد بہت ہی گھٹیا پایا گیا چونکہ وہ بیگ بہت ہی جلد پھٹنے لگا اور پھٹنے کے بعد اس بیگ کپڑے والے بیگ تھے اور اس بیگ میں رسی آنے لگی تھیں اور کئی جگہ سے کپڑا جو تھا اس کا بہت ہی گھٹیا کپڑا تھا مشکل سے وہ ایک مہینہ بھی نہیں چلا ہوگا وہ پھٹنے لگا پھر اس کے بعد اس کی چین جو تھی وہ چین بھی خراب ہو گئی تو جس جگہ میں نے ٹھیک کروایا انہوں نے کہا کہ یہ چین بہت لو کوالٹی کا چین لگایا ہے اگر وہ موٹے دانے والے چین لگاتا تو پھر آپ کا اتنا جلدی چین خراب نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کپڑا بھی جو ہے بہت بیکار ہے اس لیے میں نے اس بیگ کو منگوا کر کے میں نے مجھے بہت نقصان ہوا آنلائن سے منگوایا تھا اور اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا انہوں نے کہا کم سے کم آپ کا بیگ ایک سال چلے گا لیکن یہاں تو ایک مہینہ بھی نہیں چلا ایک مہینے کے اندر ہی پھٹنے لگا